आङो सिगांथाराव उन्दै समाव जेलानाखि उन्दैमोन बे समाव जोंनि आफाया आंखौ गोबांथार बोसोन होयोमोन बेयो आफाया सासे सिदा सादा मानसिमोन गाज्रि भाषा बुंहोआमोन नंखाय भाषा बुंहोआमोन साला फाजि बुंनायखौ मोजां मोनामोन थगायनायखौ मोजां मोनामोन बेबादि सासे सिदा सादा आफामोन बियो बिनि थाखायनो आंबो दोनै आफानि बे बोसोनफोरखौ लानानै दोनैसिमावहाय बै समाव उन्दै समावहाय बुंनायफोरखौहाय आं गोसोआव दङ बे समाव आफाया बुङोमोन सैथोखौ सैथो बुंनागौ नंगौखौ नगौ बुंनांगौ आर बेबायदिनो गाज्रि भाषा बुंनायखौ बियो रायखायोमोन आरो मालाबा सोंखारियोमोन मालाबा जोङो लोगोफोरनि जों गेलेनानै लोगोफोरजों गेलेनानै बायदिसिना गाज्रि भाषा खोनाबोनानै जेब्ला बे बे भाषाफोरखौ न'आवहाय बाहाय फैयो अब्ला आफाया जुदि बे बेखौहाय बेरैबा खोनायोब्ला जोबोर रागा जोङोमोन आरो रायोमोन आरो बिदि बुंनो मोना होन्नानै बे जोंखौहाय साब'दान बानाय होयोमोन बेबायदिनो जोङो लासैनो आफानि सान्नाय हन्नाय आफाया मा बादि लुबैयो मा बादि खालामजानो लुबैयो बेफोरखौहाय जोङो आङो मिथिबोदों बिसोसखै आफाया ओरैबायदि सिदा सादा मावथि हालुवामोन आरो बे हाल खदाल मावोमोन बेजोंनो लोगोसे बे हाल मावनाय समावहाय आङो जेलानाखि आफाया फुङावनो सिखारनानै थाङो हाल ख'दाल मावनो थाखाय दुब्लियाव बे समाव आइ आबो बै आफानि थाखै ब्रेकपास्ट जानाय लोंनायखौ बियो आइआ थाम थिम खालामना हरोमोन बेखौ आङो दुब्लियाव आफानो हैयोमोन बे समावहाय आफाया माबायदि खस्थ' लायोमोन बेखौ आं नुयोमोन जोबोर सिदा सादामोन आरो गथ'फोरखौ जोबोद अनोमोन आरो अन्नायजों बेयो बुजायोमोन मालाबा जोङो गोरोन्थि मावोब्ला साजाबो मोनोमोन साजाबो मोनोमोन जोङो आरोबाव जेलानाखि बे मावखाङै दांखाङै जेलानाखि न'आव फैफिनो अब्ला जों गुबुन गुबुन खामानियावहाय जों बेस्थ'मोन बेस्ट'था थानाय समावबो जेलानाखि सानजौफुवाव मावनाय दांनाया जोबो बे समाव बेलासि सम जायोब्ला जों गेलेने थां थाङोमोन आरोबाव आं मोनसे गोसो गोसोखांदों सानसे समाव आङो जेलानाखि उन्दैमोन बे समावहाय खेबसे आइ आफाया आंखौ गान्नाय फुनाय बोथोरावहाय माय गायनायनि समाव जेलानाखि दैलांमोन बोथोरा अब्ला मा बै समाव मानसिफ्रा गासिबो दुब्लियाव फैजोबो नालाय आमफ्राय आंनो देरसिन नखरावहाय आमफ्राय आंनि उन्दै उन्दै साथाम दंबावो बि बिसोरो उन्दै उन्दैखाय बिसोर जेबो मावनो रोङामोन आंनो बिनि थाखायनो जेलानाखि गायनाय फुनाय बोथोर जायो बे समावहाय आंखौ थांनाय हरावनो मोनाबिलियावनो बेयो दाउखौ खानानै दोन्दोंमोन बिनिफ्राय दाउखौ खानानै दोन्नायखाय दोन दोन्नानै गावसोरहा माय गायनो थांबाय अखानायैहाय बिखौ बिखौ बुंलांबाय नै बाबानो बे बे दाउखौ सिथारनानै गोदानानै ओंख्रि सङानै दोन ओंखाम सङान दोन होन्नानैहाय बुलांदोंमोन आरो बिदि होन्नानै आंखौ बोसोन होनानै आंबो बेखौ गोसोखां गोसोआव लानानै बेबायदिनो खालामबाय आङो ओंखाम ओंखामखौ संबाय दाउखौ गोदाबाय गोदायै गोदायै गोदानानै आङो मा खालामदों गोसोआव मोनसे जारिमिन बायदि मोनसे थालांबाय बेयो जाहैबाय आंखौ दाउखौ गोदायै गोदायै गोदानानै दाउआथ' हरावनो खाना दोनखानाय नालाय मोना बोलियाव बेनि थथ्लायावहाय जेबो आदार गैला बिनि थथ्लाखौबो आं मोनाखसै एरैनो गोदाफाबाय गोदानानैहाय गोदानानैहाय बिखौहाय आर थथ्ला सथ्ला गासैखौबो ओंख्रियावनो संजोब्बाय संजोबनानैहाय जेलानाखि ओंखाम ओंख्रि मोननाव थाजोबखाबाय रिडिनो बे समाव आइबो आफाबो फैबाय माय गायखांनानै बे सोंफैबाय ओंखाम ओंख्रि जाबायना जायाखै बे समाव बे सो सोंबाय जाजोब्बाय होन्नानैहाय आं बुंफिनबाय आमफ्राय फिसोर जानाय समाव जाबाय जानानै आफाया सोंबाय नोङो दाउनि थथ्लाखौ गारगोना गाराखै होन्नानै सोंबाय बे समाव बुंबाय आङो ओइ दाउहा थथ्लायानो गैयामोनलै होन्नानै आफाया मिथिबाय मोनदोंमोनगोन ओंख्रियावहाय बे थथ्लाखौ बिनि थाखायनो आफाया सोंदों जेबो बुंफिनाख्सै रायाख्सैबो नाथाय बेयो आंनि गोसोआव दासिमबो गो दङ नै बेबायदि मोनसे जाथाय जानानै थांदों आंनि जिब'नावहाय बेखौ आं दाबो गोसोआवहाय रोमै रोमै गोसोखाङो आफानि बिदि सिदा सादा सासे मानसिमोन बेखौ आं मिथिगौ सासे समाज सिबिग्रामोन धोरोमाव नांथाबनानै थाग्रामोन बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टान हिसाबै जों उन्दै समनिफायनो जों सान्डे स्कुलाव थांनायोमोन बेफोरबायदि आरो आं आंनि बुनांगौफोरखौ एसेयावनो बुंनानै फोजोब्बाय एसेनोसै गोजोन्थोंसै